میں زیادہ تر عام طور پر نیو سیڈ سانگ سنتی ہوں اور میں جیسے سانگ سنتی ہوں اسی کے جیسا میرا موڈ بھی ہو جاتا ہے جیسے کہ اگر میں سیڈ سانگ سن رہی ہوتی ہوں تو میرا موڈ بھی بہت سیڈ ہو جاتا ہے جس سے کہ میں بہت زیادہ اداس ہونے لگتی ہوں اور مجھے گانے سنتے سنتے کبھی کبھی رونا سا بھی آ جاتا ہے کیونکہ میں سیڈ سانگ سن رہی ہوتی ہوں لیکن میں اپنے موڈ کو بہتر بنانے کے لیے اچھے گانے بھی سن لیتی ہوں انٹریسٹنگ سانگ فنی سانگ بھی سن لیتی ہوں اور مجھے ان سے کوئی بھی ویسی مطلب میں اتنا اموشنل نہیں ہوتی ہوں ان سے لیکن مجھے گانے سنتے وقت بہت ہی انجوائمنٹ فیل ہوتی ہے میں زیادہ تر سیڈ سانگ ہی سنتی ہوں کیونکہ مجھے زیادہ تر سیڈ سانگ ہی پسند ہیں اور جیسے ہی میں گانے بند کرتی ہوں پھر سے میں واپس اپنے ہی موڈ پر آ جاتی ہوں جیسا میرا پہلے موڈ ہوتا ہے میں پھر سے ویسے ہی ہو جاتی ہوں